हेलो नमस्ते हम मड़ड़ि सॅं बजैत छी आओर हमरा अहाँकेँ जे रेस्टुरेन्ट के सभ डिश बहुते सुन्दर लागल खास तौर पर ओहिमे दालिक खिचड़ी जे कि बहुत सुन्दर लागैया ओहिके सङ्गे आलुके चटनी आचार आओर पापड़ आओर आलुके भुजिया आओर तरुआ ई तऽ आओर स्वादिष्ट बना दै छै जेकि हमरा अहाँके रेस्टुरेन्ट सँ ऑर्डर करबाके अछि